अंजी हैलो अंजी अंजी किश्ती आह्ले बोल्ला नै साढ़ी किश्ती ऐ आई दी पर डे बीह् रपेआ बंदा आं नेईं नेईं इक्क घैंटे दा बीह् रपेऽ अंजी अंजी पंज जनें होई गे ते सौ रपेआ होई गेआ इक्क घैंटे दा ते एह् अस दौ चार चक्कर लोआनै आं भी इसी झील बिच टाईम साढ़ा सबेरे दस्स बजे कोला लेइयै शामीं चार पंज बजे धोड़ी ते बस उत्थें गै मिली जाना तुस झील कोल आई जायो ते फोन करी लैयो तुस ते फोन करी लैयो ठीक ऐ फिर ओके जी